موسم کے بدلتے رہنے اور کیڑوں کے اچانک ابھرنے سے فصلوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ذرا سا وقت نکال کر موسم اور موسم کے اثرات پر نظر رکھی جائے اور اس پہ بہت نگرانی کے ساتھ ہمیں اپنے کھیتوں پہ کام کرنا چاہیے موسم کے سمجھنے کی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے سمجھداری سے فصلوں کو اگنے دینا مثلاً جیسے ہی بارش کی امید ہو کوشش کریں کہ فصلوں کے کھیتوں میں زیادہ پانی نہ ہو اور اس میں بہت کم پانی ڈالیں تاکہ اس میں ہماری بیماریاں پیدا نہ ہوں زیادہ سے زیادہ پہلے سے کیڑے دانوں کو روکنے کے لیے قدم اٹھائے جائیں ان کے اندر آرگینک نیچرل طور پر کیڑے دانوں کے خلاف تجزیہ ہو سکتا ہے اس میں دوائی دالیاں دوائیاں ڈالی جائیں اور اپنے فصلوں کو بہت اچھی طریقے سے نگرانی کرنی چاہیے تاکہ اس پہ جو بھی کیڑے ہیں یا جو بھی اس میں جو ہماری فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ان سے ہم ان کی حفاظت کر سکیں